नमस्ते सर

बताइए सर हाँ हाँ तो बिज़नेस करते हैं सब्ज़ी का

तो सब्ज़ी तो कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं आपके पास

यह खाद वाली हैं कि बिना खाद की हैं तो खाद वाली तो नहीं चाहिए सर हमको बग़ैर खाद वाली चाहिए वही है वैसे शादी का प्रोग्राम है अगले हफ़्ते में तो हमको सारी सब्ज़ियाँ चाहिए लेकिन यह बग़ैर खाद वाली तो आलू किस किस रेट से है वैसे आप रेट तो बताइए खाली हाँ जी बीस रुपये हरी मटर

पालक साग कैसे टमाटर तो ठीक है यह सब जो है खाद वाले हैं या बिना खाद के हैं ठीक है अभी इसकी जो है माप हम आपको बताएँगे ठीक है हमको बग़ैर खाद वाली खाद सब्ज़ी चाहिए

अगले हफ़्ते में चाहिए सब

नमस्ते साहब